विबाह विबाहमे बड़ जरुरी छै कि पानिके व्यवस्था होइ के चाही किएकि गर्मीके मौसममे तऽ बहुत जरूरी छै पानिके बिन किछु नहि होतै पानीके बिना खाना नहि बनतै पानीके बिना आदमी परेशान भऽ जेतै तैं दुआरे पानिके व्यवस्था करनाइ बहुत सबसँ जरूरी चीज छै ताहि लए पानिके व्यवस्था करै लेल आब तऽ उ मोटर सबके व्यवस्था भऽ गेल छै पहिलेके जमानामे सबके सबके तऽ नहि गाँवमे दू चारि इनाल रहै छलै आओर ओ इनारसँ पानिके व्यवस्था करै छलै लेकिन आब ओ सभ चेन्ज भऽ कऽ आब भऽ गेलै कि आदमीके अऽ सऽ मोटर मोटरके व्यवस्था कए कऽ आब मोटरसँ अऽ बड़का बड़का टेङ्कर सब भरै छै बड़का बड़का ड्रामके भरै छै आओर आइ कल्हि एक जगह रखै छै जेकरासँ ठण्डा ठण्डा पानिके व्यवस्था होइ छै आओर उ व्यवस्था करै लागि बहुत सारा बच्चा बुदरुक सबके मदति लै पड़ै छै आओर ओ बच्चा बुदरुके खुशीसँ पानिके व्यवस्था करै छै ओ